جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادیاں بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں اور اُس میں کافی لوگوں کی شرکت ہوتی ہے کھا اُس میں کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے شادیوں میں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ پانی بھی اہم ہو جاتا ہے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اُس کے کئی طریقے سے انتظام کرتے ہیں جیسے کہ پانی کے کولر لگوا لیتے ہیں وہاں سے پانی پیا جا سکتا ہے اگر کچھ خاص لوگ ہیں تو اُن کے لیے بسلری کی بڑی باٹل منگوا لی جاتی ہے وہاں سے پانی دے سکتے ہیں کچھ خاص لوگوں کو اور جو کچھ کامن لوگ ہوتے ہیں اُن کے لیے پانی کا انتظام بڑے ڈرمس وغیرہ میں کر لیا جاتا ہے وہاں سے جگوں سے اُن لوگوں کو پانی دے دیا جاتا ہے اِس طریقے سے پانی کے پانی کی ضرورتوں کو شادیوں میں پورا کیا جاتا ہے